हॅं अहाँ के बोलै छी अहाँ बोलू न ऐं तऽ हमरा सब के इन्दिरा आवास बस कहाँ मिललै इंदिरा आवास न मिलल हय आओर किछो हमरा सब के कहाँ मिललै अइ हमरा सब दू इंदिरा आवास मिलवा दू या अथि मिलवा दू ई की कहै छै राशन कार्ड बनवा दू ई कहाँ हमरा सब के साथ अइ हमरा सब के किछो न बनलै

शौचालय भी जनगणनामे तऽ नाम भी लिखैले लिखाबे के छै तऽ कहाँ किछु होइ छै नहि किछु होइ छै हमरा सब के अभी इतना दिन से नहि एगो हमरा राशन कार्ड बनलै नहि इतना इंदिरा आवास मिलै छै सब के हमरा सब के इंदिरा आवास नहि मिललै की करै छै सरकार हमरा सब के लिए अपने सब कहाॅं किछु करै छियै सरकार हमरा सब के लिए कहाँ कुछ करै छी हमरा सब के लिए ऐं हमरा सब के एतना खर्चा अइ कमतीमे राशनो कार्ड दैतियै तऽ हमरा सब के कुछ हल निकलि जैतियै घर परिवार चलि जैतियै

अपने सब की करै छी आब अहाँ सब लिखि के ले जेबै कुछो नहि करबै तऽ केना हेतै लिखि कऽ ले जाइ छी आ लऽ जेबै कुछो न करबै तऽ फेर हमरा सब के कथि ऐसी हम सब छी हम सब अपन कमाई छी खाइ छी अपन रास्ता छै किछो नहि करै छै सरकार हमरा सब के लिए अपनो सब कुछो नहि करै छी हम सब अपना कमाई के आशा कैले छी राशन कार्ड नहि दै हइ ने इंदिरा आवास मिलै छै कुछ नहि मिलै छै कुछ नहि ठीक हइ तऽ राखि दू बादमे बात करब राखि दू